इनारसँ जे छै मतलब गाँव सबमे जे छै सबगोटे जे छै मतलब एक बाल्टी लै छै बाल्टीमे रस्सीसँ बान्हिके आओर कुआँमे मतलब रस्सी नीचे कर करिके धीरे धीरे नीचे जाइ छै ओकर बाद पानि भरिके आओर ओकरा खीचके मतलब पानि निकालल जाइ सकै छै एकरा लेल इलेक्ट्रिक मोटरके उपयोग करल जाइ सकै छै जाहि से इलेक्ट्रिक मोटरके जे छै पासमे मतलब मोटर सेट कैरके आओर कुआँमे नीचे पाइप डालिके आओर मोटर सिस्टम लगायके आर लाइनसे करंटके जे छै जोड़िके पानि निकालल जा सकै छै आओर ओ पानि से जे छै मतलब जे ओकरा जे छै टङ्कीमे डालना रहै छै बाल्टी वगैरहमे टब वगैरहमे तऽ ओकरा पानि वहाँसँ निकालल जा सकै छै आओर रस्सी सँ सब गोटे नहि निकालि सकै छै किआकि जकरा शरीरमे ताकत वगैरह होइ छै वही निकालि सकै छै नहितऽ ओकरामे की होइ छै रस्सीसँ निकालल सऽ उलटे मतलब तोरे मतलब नीचा खीच लेतै तऽ ओकरासँ दिक्कत हो जाइ छै तऽ सबगोटे नहि खीच सकै छै आओर कुआँ जे छै लगभग गाँवमे पहिले बहुत होइ छलै आब तऽ बहुत कम होइ छै तऽ बहुत दिक्कत हय छै आब एक आध दूगो मतलब बचल उचल छै ककरो गाँवमे तऽ एकरो इलेक्ट्रिक मोटरसँ जोड़िके पानि निकालल जाइ पानिके टङ्कीमे मतलब भरल जा सकै छै